देखू टी वी पर जेना की बहुत ही समाचार सुनय छियै फिल्म देखय छियै रामायण देखय छियै सबचीज देखय छियै सबचीज देखयमे बहुत ही अच्छा लागय छै जेना फिल्म भेल फिल्ममे भी बहुत मनोरञ्जन आबय छै दू आदमीके बीच बढ़िआँ बहस होइ छै बढ़िआँ नाटक होइ छै सबचीज देखयमे बहुत ही अच्छा लागय सुन्दर लागय छै मस्ती आबय छै मनोरञ्जन मिलय छै न्यूजो देखियौ जेनाकि न्यूजमे दूगो नेता आओर तीन गो नेताके बीच बहस होइत रहय छै तऽ कोइ नेता अच्छावला बात बोलय छै की देशके भविष्य आगू बढ़य कोइ अपना अपन फायदा ही आबय छै कोइ आदमी जनता कयलियै फायदा ही आबय छै तऽ उसब बहुत ही अच्छा लागय छै फायदा आबय छै जनताके भविष्यके दै लए चाहय छै देशके आगू बढ़बयके लिये चाहय छै बहुतही अच्छा लागय छै सुनयमे बहस करयमे तऽ तब बढ़िआँ बहस करय छै तऽ आओर अच्छा लागय छै देखयमे मनोरञ्जन होइ छै देखतेके मोन रहय मोन करते रहय छै देखते रही आओर बहस भने करि रहल छै कि जैसे हमरो आरके देशके भविष्य आगू होतय जैसे अच्छा हुअए हमरा आरके भविष्य अच्छा हेतय अइसँ आओर देखयके मन करय छै रामायण भेल रामपर भेल जेना राम लक्ष्मण सबचीज आरामसँ ने बहस करैत रहय छै आओर राम अ अच्छाइके लिये लड़ैत रहय छै देशसँ रावणके लिये ईसब देखयमे बहुत ही अच्छा आओर मनोरञ्जन मिलय छै ओना अधिकतर हमलोग हमलोग टी वी आरपर देखैत रहय छियै बढ़िआँ लागय छै मनोरञ्जन मिलय छै दूगो आदमीके बीच बहस होइत रहय छै तऽ अच्छा लागय छै देखयमे उससे हमलोग को हम लोगोंके भी सबक सीखय छियै की एना करना चाही अच्छाके लिये लड़ना चाही देशके भविष्यसँ केलिये ककरोसँ बहस करना चाही अगर कोइ गलत काम करय छै ओकरा अपन समझाना चाही गलत काम नहि करी देशके भविष्यके लिये किछु करऽ उसे हमलोगों को हमरो आरके सबक मिलय छै सीख मिलय छै की अच्छा देशके लिये किछु करना चाही जे जैसे देशके भविष्यसँ बड़ा अपन भविष्यसँ आगू हुअए से बढ़िआँसँ जीवन कटय आओर अपन आबऽवला फैमिली केलिये अच्छासँ जीवन कटय जैसे अच्छासँ सुधरि जाइ एहन कते कते आदमी होइ छै जे देशके नीचा लऽ जाइके लिये आओर अपन फायदा कयलिये सोचय छै तऽ ओना नहि करना चाहिये अच्छा लागय छै टी वी आरपर अच्छा अच्छा चीज आबय छै न्यूज आबय छै चैनल आबय छै बढ़िआँ बढ़िआँ की हरदम बहस करैत रहय छै नेता कोइ भी मीडिया अपनामे बहस करैत रहय छै आरामसँ आओर देखयमे हमरोके सबके अच्छा लागय छै आओर देखैत रहय छियै आओर वहींसँ हमरा लग भी सीखय छियै आरामसँ तऽ ककरोसँ बहस करि कऽ अपन भविष्यके आगू लए जाइ छियै कतहु भी जाइ छियै तऽ बोलयके प्रैक्टिस रहय छै तऽ आरामसँ बोलिकऽ अपना अपन काम कराबय छियै आओर दोसराके भी करा दै छियै जैसा जल्दी चिन्हइते नहि सब अपन अपन फायदा लए आबय छै की हमर आब फायदा आबय लेकिन आदमीके देशके बारेमे भी सोचना चाही टी वी समाचार आओर सब देखनेसे टी वी आरमे समाचार देखनेसे यही सब सीख मिलय छै की देशके आगू लऽ जेनाइ चाही ध्यानसँ हम ककरोसँ बहस करय लए सीख लै छियै तऽ बढ़िआँ लागय छै अगर सहीके बारेमे कोइ बहस करय छै देशके लिये करय छै अच्छाइके लिये करय छै ओकर बहस सुनयमे अच्छा लागय छै बढ़िआँ लागय छै सुनयके मोन करय छै पूरा मस्तीसँ सुनय छियै आरामसँ बैठके घण्टा घण्टा दू घण्टा तीन घण्टा तक सुनैत रहय छियै बहस देखैत रहय छियै रामायण पाठ भेल ओहो देखैत रहय छियै सबचीज देखैत रहय छियै आरामसँ बहुत मनोरञ्जन भी मिलय छै आओर जे अच्छाइके लिये लड़य छै ओकरासँ तऽ आओर अच्छा लागय छै सुनयमे बढ़िआँसँ देखय छियै ध्यानसँ ओहिसँ सीख मिलय छै हमरा आरके अच्छाइके लिये लड़ना चाही आओर अच्छाइके लिये बहस भी करना चाही